दैलां सफैलायबाथाय जोङो बिरात ना गुरो एकदमबारि ओह ना फावनानिफ्रायनो गुरखायो ना फावनाखौ मा खालामो जोङो जेखाइजों आराम लासै हसै ओमफ्राय स' गाखोसै ना फावनाया ओमफ्राय जेलानाखि ओह आराम दै लासै बाल्टिंआव रोगासै आराम लखबसै न' खाथिनि गरखाइफ्राव मोनबा बिदिनो ओमफ्राय दुब्लियाव मोनबाथ' दुब्लियाव गेब्लेबोजोबो खबाइआव लाबा बे न' खाथियावबा बिदि खालामबाय आरो जोङो ओमफ्राय ओह बाराबा जोङो न' खाथिनि हाखरा बेयाव जोङो सेरखाबो सायो बिदिनो खानस्रि हाइबाय बोरसियाव ओमफ्राय हाग्राखौ एसे लानदां खालामबाय बाव ओह ओइ गन माबा बाथा बिदि बाथा माबाफ्राव खानानै बोरसि दुरुं खानानै खानस्रि हाइनानै होबाय नाया अरबाय बेबायदि आरिखि अरबा ओमफ्राय सम सम नाबाय आरो अरबा बोखांबाय लाबोबाय आरो हायबाय होफिनलायबाय बेबादि खालामो आरिखि ओमफ्राय जोङो ना गुरहैबाथ' जोङो दुब्लियाव ना गुरहैनांगौबाथ' जोङो आरो आरामसे जेखाइ खबाइ लाबाय खर' खाथबबाय बिदिनो साथा गंसे लाबाय ओमफ्राय बिदिनो एक लिटारसो जानाय दै बिखुं लाखाबाय बानानै सान्दुं गोसाबाथाय बिरात दै गाङो थानो हाया आरो सान्दुं गोसाबासो ना मोनो सान्दुं गोसा दै गुदुं दुंबासो एकदम गानो हालायै जानांगौ आरो दैया होमबासो जोङो नाखौहाय माबायदि मोनगोन एकदमबारि हाग्रा एसेयावनो नाया एब्रैजोबगोन ओमफ्राय जोङो गुरबानो मोनगोन गुरबानो मोनगोन जेरावखि हाग्रा जाया मानो बेयाव गुरबानो मोनगोन आरो जेला दै गुदुं जायो होमबा ओमफ्राय दै गुदुं जायोब्ला जोङो गुरबानो मोनबाय ओमफ्राय ओह जेनोबा जेलानाखि हाथारला नाया ना गोरि ना बोथिया बिदिनो नास्रायफ्रा बिदिनो हाग्रा सेर सेर एब्रेगोन ना बारखोलाबायनानै थैगोन बिदिनो रोनाव रोनाव थैजोबगोन आरिखि ओमफ्राय बोथियाफ्रा माबि माखासे हानायखिनिया एब्रेथाबथारनानै हाब्रुआव एब्रेनानै थागोन आरिखि ओमफ्राय बिदिखौ बोदला बोदला हाबुखौ बुरख' बुरख' जेखाइयाव सोदो होमबाना बे नाखौ जों मोनजोबबाय आरामसे जायगाखौ बोदलानानै जाब्राखौ बुरलु बुरलु जेखाइआव सोदो हाब्रु थाबु सोदो मालाय बे ना बोथियाखौ जों मोनजोबबाय आरामसो जोङो ना गुरनानै सान्दुं गोसाबाथाय लाबोनो हायो आमफ्राय बिदिनो खबाइसे गाहाम मोनसै खबाइ देर खबाइ गाहाम मोनसै लाबोनो जों आराम सुनानै फोरानसै फोराननानै आराम रानहोसै अराव एसे होस्रोसै जेलाना मोजां रानो मोदोमो अब्ला जोङो माबायाव बयामआव आराम सोनानै दोनसै ओमफ्राय जोङो बेखौ मा खालामगोन जों सम सम माजों जानो गोसो थास' आथिं जायो ना ना मैथाजों जायो ना माजोंबा थास' बेदरफोरजों आबरफोरजों बिदिनो होनानै जायो गावनि गोसो बादि जानो हाबाय आरिखि सबजोंनो एफा एफा होनानै जों जानो हाबाय ओरैबादि मोजां आरिखि जोङो ना गुरनानै आरामसे गोसोबादि जानो हायो एकदमबारि ओंख्रिफोरखौ बासायो बिदिनो खम खम खरस जायो आरिखि बारा बायनाङा नङाबाथ' ना फवासे बायनानै जानांगौङानो एक्स' थाखा गाहाम फवा देरस' थाखा गाहाम फवा बेबायदि बायनानै जानाङा आरिखि दा जोङो जोङो जों मावग्रा मानसि थानो हाया दै दुंबानो जोङो ना गुरनो खारलांखायो थांखायो आरिखि ए बथलआव बिखुंआव दै बालायनानै बथलसे आरो साथा गंसे लानानै ओमफ्राय जेखाइ खबाइ लाबाय बिदिनो गामला गंसे लाबाय बिदिनो गोसोबा बिदिनो सारथावथावबा गामलाजों दैफोरखौ एसे एनैखौ सारबाय गोसोबायदि खालामो आरिखि जोङो दै दुंबाथाय जों जेरैबाबो नाखौ मोनखायो आरिखि दैलांआव ओमफ्राय जोङो जेब्ला दै गाङो होमबा जोङो दैखौ बिरात जु जु लोंसै जोङो बथल एक लिटारखौ लोंजोबनो हाखायो सान्दुं दुंबाथाय ना गुरनायाव बेबादि जादों आरिखि जेलाना नआव फैयो होमबा लोथो मेंफैसै मेंबाबो गबावला आरो ना सायग्राबो गैया माबो गैया फिसाजोफ्राबो स्कुलआव थाङो ओरै ना सायबावदो सुबावदो फोरानबावदो मेंबाबो गला बेबायदि जायो अनेक खस्थ' आरिखि मावग्रा मानसिया मावग्रानि थाखायबा खस्थ' बे बायनानै जाग्राफ्राथ' खस्थ'आनो गैया आराम मोनजायो मालाय लायनाय लायनाय आरो बेखौ दाम खमनि नागिरबावगोन है एक्स' थाखा फवाबाबो लस गैया आरिखि दसन दङ एरथ' गरमआव ना लायनानै बेबायदि जायो आरिखि बे नाखौ जों अनेक रोखोमै माबानो हायो लाबोनो हायो बोननानैबो लाङो जानो हायो आरो बाथा होनानै जानो हायो गुरनानै जानो हायो आरो मुसारि फोर बोनानैबो जानो हायो जोङो मावग्रा मानसिया गोसो बादि खालामनानै जानो हायो एकदम ना गुर माबाखौथ' ओह मोसारिजों बोनायावथ' ख खेनसेनो बेसेबां बुरजा बुरजा गाखोखायो